ہاں دیکھا ہے میں نے گھڑ س بیلوں کے ریس اس کے بعد بکریوں کے بیچ لڑائی بیلوں کے بیچ لڑائی کھیت میں دیکھا ہے جب ہل چلتا تھا تو دیکھا ہے میں نے بھی بچپن میں کہ جب ہم کھیتی کرنے جاتے تھے تو دو بیل لے کے جاتے تھے تو جب بیٹھتے تھے ہم لوگ تو وہ لوگ بیل بھی کچھ کھانے کے لیے دیتے تھے تو آپس میں دونوں لڑائی بھی کرتے تھے تو یہ بھی دیکھا ہے بیل گاڑیوں کا بھی دور دیکھا ایک دوسرے کے ساتھ لوگ ریس لگاتے ہیں دوڑتے ہیں کون جیتے گا کون جیتے گا کون جیتے گا یہ سب دیکھا ہے ہم بھی بچپن میں دیکھے اور مرغیوں کی لڑائی مرغے مرغی کی لڑائی دیکھے ہیں مرغی مرغی کو اگر کوئی مرغی چھیڑتی تھی ان کے بچوں کو تو وہ پورا پنکھ پھیلا لیتی تھی خوب غصہ کر کے پھر آپس میں ایک دوسرے کو نوچتی تھی اور اپنے بچوں کو پنکھ میں چھپا لیتی تھی تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے بچپن میں ہمارے گھر میں خود مرغی کا گھر تھا بطخ تھا بطخوں کو بھی دیکھا آپس میں لڑتے ہوا بطخ جب انڈا دیتی تھی تو ہم لوگ انڈا نکالتے تھے اور بطخ ایک جب ایک جگہ رہتا تھا تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے تھے لڑائی کرتے تھے چونچ مارتے تھے یہ بھی دیکھا ہے اچھا لگتا ہے لوگ کرتے ہیں پھر ہم لوگ آپس میں محلے میں کسی کے پاس بھیڑ رہتا ہے تو ہمارے پاس بھی شوق سے پالتے تھے جب شوق سے پالتے تھے تو پھر دونوں ہم دونوں بات کرتے تھے وہ بھی بات کرتے تھے ایسا کرو ہم لوگوں نے اپنے اپنے بھِیڑوں کی لڑائی کرواتے ہیں جس کے بھیڑ جیتے گا وہ جیت جائے گا دیکھنا چاہتے ہیں کس کا بھیڑ کتنا طاقتور ہے پھر وہ ادھر سے آتا تھا پھر ہم ادھر سے جاتے تھے پھر محلے میں دونوں کو اکٹھا کر کے منورنجن کرتے تھے ایک دوسرے کو لڑواتے تھے کافی مزہ آتا تھا ایسا بچپن میں ہوتا تھا بہت مزہ آتا تھا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کھیلتے بھی تھے پھر اس کے بعد دوس جب جس کی بھیڑ ہار جاتی تھی اس کا اس کا منہ بھی بند ہو جاتا تھا لٹک جاتا تھا ہماری بھیڑ جیت جاتی تھی اس کے بعد پھر ہم جب جاتے تھے جنگلوں میں لکڑیاں لانے پتے لانے تو وہاں مور کی بھی لڑائی دیکھی ہم نے مور آپس میں ناچتے بھی ہے لڑتے بھی ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے لیکن ابھی کے ٹائم میں ابھی کے زمانے میں ان لوگوں بھی تکلیف ہوتی ہے اب نہیں ہونا چاہیے آپس میں بھیڑوں کی لڑائی مرغا مرغی کی لڑائی ان لوگوں کو بھی درد ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اب لوگوں کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچیں کیونکہ ان ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اسی لیے اب یہ سب نہیں ہونا چاہیے ہمارے سماج میں ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں کسی بھی جگہ یہ سب نہیں ہونی چاہیے بس